जेना भेलै बच्चा होइ हइ गर्भवतीके अभी तुरन्त तात्कालिक लिए तऽ करल जाइ हइ बढ़िआँसँ राखल जाइ हइ सम्हारि कऽ बाल बच्चाकेँ तेल मालिश करि कऽ पोछि पाछि कऽ बढ़िआँसँ स्टैन्डर्डसँ ओकरा झाँपि पोति कऽ ठण्ढीके समयमे राखल जाइ हइ की कहै हइ फेर छओ दिन होइ हइ छठिआर होइ हइ तऽ कपड़ा लत्ता पहिरा कऽ सभकिछौ करि कऽ अपना रखै हइ टाइम टाइमसँ चारि टाइम पाँच टाइम दूध पियाबै हइ मम्मी तेल लगाबै हइ तीन टाइम चारि टाइम अपन लगा कऽ अच्छासँ रखै हइ बढ़िआँसँ पोसि पालि कऽ जेना जेना होइ हइ तेना तेना करै हइ तीन बजेसँ बच्चाकेँ अच्छासँ पेन्हा ओढ़ा कऽ बढ़िआँसँ देखभाल करि कऽ बच्चाकेँ तीन टाइम चारि टाइम दूध पियाबै हइ दू टाइम तीन टाइम नहा सुना कऽ साफ सुथरामे रखै हइ आओर बिमारी नहि होतै खूब अच्छासँ रखै हइ सही सहीसँ रखलक सही सहीसँ कयलक अपन बच्चा नम्हर होल फेर पढ़लक लिखलक खयलक पीलक कयलक इएह सभ हँ इएहसभ पोसि पालि कऽ नम्हर कयलक अपन साफ सुथरामे रखलक अपन खिएलक पिएलक अच्छासँ देखभाल कऽ कऽ तेल मालिश कयलक दबाइ बीरो लगयलक पिएलक खिएलक ओकरा टाइम टाइमसँ देखनहक जे बच्चा सही हइ की नहि हइ तबियतो खराब होलै हन कि नहि होलै हन ओकर मम्मी चाँकिसँ देखै हइ खिअबै हइ पिआबै हइ दबाइ गोटी दबाइ जे जहाँ होइ हइ से सभकिछो करै हइ सभकिछु कऽ कऽ रखै हइ फेर एम्हर छओ महीना होइ हइ ठेहुनिआँ मारै हइ फेर ओकरा साफ सुथरामे रखै हइ अपन दबाइ बीरो पिआबै हइ खिआबै हइ सभकिछो करै हइ फेर नम्हर होल तऽ अपन छओ महीना साल भरिके होल तऽ बुलल टहलल चप्पल जुत्ता पेन्हा कऽ रखलक स्टैन्डर्डसँ स्टैन्डर्ड कपड़ा लत्ता देलक खिएलक पिएलक माथा कान बान्हि छानि कऽ काजर टिक्का कऽ कऽ अपन रखलक बच्चाकेँ फेर तीन तीन साल तक लए रहल अपन मम्मी लग तीन सालके बाद फेर आङ्गनबाड़ीमे जाइ हइ आङ्गनबाड़ीमे फेर तीन साल तक लए फेर तीन सालके बाद आङ्गनबाड़ी जाइ हइ तऽ अपन हुआँ तैयारी सवेरे नओ बजे कऽ के पेन्हा ओढ़ा कऽ इसकुल ड्रेस सारी चीज कऽ कऽ आङ्गनबाड़ीमे छोड़ि आबै हइ आङ्गनबाड़ी जा कऽ हुआँ फेर पढ़ै हइ फेर चारि बजे छुट्टी होइ हइ अपन तीन आबै हइ तीन बजे चारि बजे मम्मी अपन आनि लैत हइ नहि लगमे रहै तऽ अपनो बच्चा चलि आबै हइ फेर तीन छओ महीना हुआँ पढ़लक छओ साल तऽ छओ सालके बाद अपन बच्चा इसकुलमे गेल इसकुलमे नाम लिखा देलक एडमिशन करयलक तऽ हुआँ पढ़लक लिखलक हुआँ मास्टर लगमे टाइमसँ मम्मी ओकर तैयार कऽ कऽ नओ बजे खाना पीना खिला कऽ माथा कान बान्हि कऽ डरेस पेन्हा कऽ अपना इसकुलमे भेजलक बच्चाकेँ भेजि कऽ अपन पढ़ै हइ फेर इसकुल लगमे रहल अपन बच्चा गेल आयल पढ़लक आयल हुआँसँ फेर चारि बजे छुट्टी होल तऽ अपन चलि आयल फेर अइसे ही करैत करैत नम्हर हो जाइ हइ बच्चा बस हो जाइ हइ अइसने पढ़तै रहै हइ अपन पढ़लक इंटर मैट्रिक तक पढ़लक कयलक बहुत अच्छा लागल बहुत चञ्चल बच्चा रहै हइ बहुत अच्छासँ पढ़लक लिखलक रहल अपन मम्मी पप्पा लग खेललक धुपलक खयलक पीलक सारे चीज कयलक सभचीज कऽ कऽ अपन मम्मी लगमे रहल हो गेलै बस एतेक होइ हइ बस अइसे ही होइ हइ